دوران کھیل اگر کوئی کھلاڑی زخمی ہو جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو ترجیحی بنیاد پر فوری طور پر جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ سہولتیں ان کو مہیا کرائی جاتی ہیں حکومتی سطح پر علاقائی سطح پر جو مالی معاونت ہونی چاہیے وہ مالی ماونت کی جاتی ہے بلکہ ان کے علاج و معالجے میں جو بھی خرچ ہوتا ہے وہ خرچ ادا کیا جاتا ہے اور ان کے وارثین میں اگر کوئی اس قابل ہوتا ہے تو پھر اس کے تعلیم کے تمام اخراجات کی ادائیگی کی جاتی ہے اور پھر اس بچے کو اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر انوکمپا کی بنیاد پر وہ ملازمت کی دوڑ میں شامل ہو جائے یا وہ جو مرحوم ان کے گزر گئے ہیں وہ ان کی جگہ لے سکیں یعنی کل ملا جلا کر کے صورت حال یہی ہے کہ اگر کسی کھلاڑی کے ساتھ میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا وہ دوران کھیل زخمی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے علاج و معالجے کا تمام خرچ سرکاری سطح پر کیا جاتا ہے اور جو ان کے وارثین ہیں ان کے بیوی بچے ہیں ان کے بھی اخراجات کو ادا کیا جاتا ہے پھر بچوں کی فری تعلیم کا نظم ہوتا ہے اور بچے کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر سرکاری ملازمت کی دوڑ میں وہ شامل ہو جائے